हम स्कूलमे भाग लऽ रहल लऽ छलहुॅं लेने छलहुॅं जाहिमे हमर बड़ सुन्दर प्रतियोगितामे भाग रहल छलए जे सब समाजके लोक घर परिवारके लोक देखय लए गेल छलखिन जे हम गाना गेने छलहुॅं सरस्वती पूजा भेल छलनि ओहिमे हम गाना गेने छलहुॅं डांस प्रतियोगिता कयने छलहुॅं आओर सब आदमीसँ मिलके अपन डान्स आओर गाना सुनलथि आओर बहुत सऽ कार्यक्रम छै जाहिमे हमरा मन बहुत उत्साहित रहै अछि जे हम भागली एहन बात नहि छै हम एखन जे छै न से नहि करै छी सब चीज कऽ पबै छी आ कऽ लै छी एहन सन बात नहि छै हमरा प्रतियोगिता मे बहुत रुचि अछि आओर सब दिना रहक आओर अहाँ सबके इहए अछि कि अहुँ सब प्रतियोगितामे जुड़ू आओर भाग लियऽ आओर सुन्दर से आओर सुन्दर कला प्रदर्शित करू आओर सुन्दर सबके लगै जाहिसे जे अहाँ सुना सकैत छी आओर सुनाउ प्रतियोगिता केने कोनो गलत बात नहि छै बहुत सुन्दर बात छै सब उत्साहित भऽ के भाग लियऽ आओर एहि सभके मन मे सुन्दर सुझाव सुझाव आओर सुन्दर सऽ कहियो आओर सुनाबियौ आओर देखा के बतबियो की प्रतियोगिता छै